जी सर क्या काम था आपको अच्छा सर टाइम लगेगा सर इसके लिए तो हमको खोलना पड़ेगा पूरा देखना पड़ेगा सर अब ये नहीं बोल सकते सर ग्राहक जितने लोग मतलब अब पहले से पड़े हैं उनका देखूंगा उसके बाद आपका देखूंगा सर सर आप ये थोड़ी नहीं सर अब देखना किस किस के मोबाइल पड़े हैं पहले से किसी के पड़े हैं किसी को जल्दी चाहिए कोई ऑफिस का वर्क है बहुत से पड़े हैं सर टाइम तो लगेगा सर आप तो सर पैसों की सर सर पैसे की बात नहीं है सर सर पहली बात तो सर ये कि बहुत सारे मोबाइल पड़े हैं तो उनको भी देखना पड़ता है सर सर आपका जैसे हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा समय आराम से आप बता दे दीजिए मुझे टाइम लग जाएगा लेकिन दो तीन दिन तो सर ये नहीं कह सकते सर अब मोबाइल देखना पड़ेगा कितने होंगे अभी और लड़का भी नहीं है अब दुकान पर मेरा वाले जो काम करता मैं ही अकेला कर रहा हूँ अरे सर तो भी नहीं हो पाएगा यार आराम से आप दे तो दीजिए मैं रख लेता हूँ मैं देख लूँगा सर अब दे आप सर इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता सर जितनी आप कह रहे हो सर अब देखना पड़ेगा सर आपके में कौन सी क्योंकि आपको कैसी लगवानी डिस्प्ले मतलब ऑरिजनल लगवानी है या फिर ऐसे डुप्लीकेट कोई सी सर दो से तीन हज़ार लग सकते हैं आपको अब कुछ दि मोबाइल दे थोड़ा मोबाइल देखने के बाद बता सकता हूँ कि कितने लगभ लगेंगे अभी तो बस दो से तीन हज़ार मैं राउंड ऑफ बता सर तो आपको ऑरिजनल लगवानी है तो सर ऐसा आप डुप्लीकेट बोल दीजिए तो दो तीन दो से तीन सौ में लग जाएगी सर तो वो महँगी आएगी ही सर सर तो मैं आपको दिखा दूंगा सर बाहर से ऑनलाइन मंगवाते हम चीज़ें आपको प्राइस दिखा दूंगा कितने की आ रही लगवाने के हम सर सौ रुपए लेते हैं बाँकी सब बाहर से आता है सब सामान सर हमारे यहाँ आता है सर दिल्ली से हाँ सर बहुत फेमस फेमस ब्रांड है सर हम डायरेक्ट कंपनी से बुलवाते हैं सर मैनुफेक्चर होती है वहां ऑर्डर दे के देखिए सर जैसे आपकी आपका सर जो मोबाइल है उसके लिए क्या हमको आर्डर देना पड़ेगा पहले फिर दो दिन के अंदर वो आएगा उसके बाद फिर लगेगा ठीक तो ये शाम को आओगे सर लेकिन शाम हो सकता है मैं मिलूं नहीं तो आप कितने बजे आओगे आप टाइम बता दीजिए सात बजे तक रुकूं रुकूंगा दुकान में नहीं एक काम करना मैं लड़के को दे देना लड़के ले लेगा मोबाइल आपसे सर देखते हैं तो सर आप जमा कर देना कोई नहीं लड़का भी अच्छा है सर वो आप दे देना नाम पता लिखवा देना आपको मिल जाएगा मोबाइल जल्दी कोशिश करेंगे जल्दी देने की हाँ सर कर देंगे आपका जिसके सर माल ज़्यादा नहीं देते तो मैं आपका कर देता सबसे पहले आ जाइए